मछली पकड़ने का एक व्यवसाय है वो बहुत ही अच्छा है और यह काफ़ी आसान भी है इसलिए मैं सरकार से यही सहायता चाहता हूँ कि वो सरकार ज़्यादा से ज़्यादा बांध बनाए ज़्यादा से ज़्यादा तालाब बनाए जिनमें मछलियाँ आसानी से पल जाती हैं काफ़ी सारे तो जिससे क्या है कि उनका व्यवसाय है वो भी अच्छा चल सकता है और मछली पकड़ने के लिए नाव है वो भी अच्छी से अच्छी बनाई जाए जाल भी अच्छा बनाया जाए जिससे महली पकड़ने में सुविधा हो और किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो और जो है मछली का व्यवसाय है वो भी काफ़ी आगे तक अच्छा और आगे तक सुचारू चलता रहे जिससे व्यवसाय में अच्छी हमें कीमत भी मिले और हमें अच्छा पैसा भी मिले इसलिए मैं सरकार से चाहूँगा कि ये सब बातों का ध्यान रखें